मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया जो बालों से सम्बंधित प्रोडक्ट था जो एक शैम्पू था उसे बाल में लगाने पर मैंने जब धोया तो वो बहुत ही उसमें बहुत सारे झाग थे और वो बाल को धोने के बाद स्मूद करता था और जिसमें शाइन भी आती थी